میرا آرڈر سویگی پر جب میں نے آرڈر کرا تھا وہ میں نے ریٹرن کردیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے جو آرڈر آئس کریم کری تھی وہ مجھے بہت لیٹ ملی اس کی وجہ سے آئس کریم ساری پگھل گئی تھی جو میں نے ڈیلوری بوائے سے رسیو نہیں کری اور میں نے وہ واپس کردی ڈلوری بوائے نے مجھ سے کہا کہ آپ کا پیسہ واپس آ جائے گا میں نے اپنے ایپلیکیشن میں دیکھا کہ اس نے کینسل کر دیا میرا آرڈر اور پھر میں نے اپنا ریفنڈ کے لئے ریکوسٹ کر دی اس بات کو بھی پانچ دن ہو گئے لیکن ابھی تک میرا ریفنڈ واپس نہیں آیا اس کی تاخیر میں اس میں کیوں ہو رہی ہے اس میں مجھے جلد سے جلد میرا پیسہ واپس کرا جائے کیونکہ میں نے آرڈر رسیو نہیں کرا تھا